आमगे गांवा एक्सरे सि टी स्कॅन एम आर आय स्कॅन ही हॉस्पिटलां भोगलीनाय कोरपा जाव सी टी स्कॅन एक्सरे काडटो जाल्यार मडगांवा वयस पडटा नियली धा किलोमिटर पयस पडटा थिंग पयस गेलो जाल्या थिंगा एक्सरे एम आर आय काडपाक अपोयटमेंट घेवचें पडटा सेम डेम मेळना एक दीस दोन दीस वचपा पडटापाक लागताय ते अपोयंटमेंट घेत तेन्ना पत्तीन पत्त वयचे पडटा आनी ब्लड टॅस्ट यरीन टॅस्ट म्हणट बुकलेना एक चार पांच किलोमिटर वचपा जाय माट प्रेशर पेशट करपा प्रायवेट डॉक्टर आसताय सी टी स्कॅन करपा जाल्यार आनी एम आर आय करपा अपोयटमेंट घेवचे पडटा दो दीस तीन दीस रावचे पडटा आनी रिपोर्ट रोकडे मेळना दुसरी दोनां एक दिसान आपयताय